ہلو ٹریلول ایجنسی سے راہل بات کر رہے ہیں اوکے میں شاویز بات کر رہا ہوں کہ میں نے ایک کیب بک کی تھی آپ کے یہاں سے دلّی ریلوے اسٹیشن کے لیے ہاں جی جی جی جی جی تو آپ کا جو کیب ڈرائیور ہے وہ کافی لیٹ پہنچا جس کی وجہ سے میری ٹرین چھوٹ گئی ایک تو وہ آیا اتنی دیر سے انہوں نے مجھے پک اپ اتنی دیر سے کرا اور اس نے یہاں پہ اتنے دیر سے چھوڑا کہ میری ٹرین تک چھوٹ گئی ہے بتائیے اب میں کیا کروں ایک تو مطلب آپ کا ڈرائیور مجھ سے اتنی بحث کر رہا ہے اب میں بتاؤ کیا بولوں میں اسے بتاؤ جی

جی ٹھیک ہے جی وہی میں نے مطلب آپ کے ڈرائیور ایک تو انہوں نے مجھے پک اپ اتنے دیر سے کیا وہاں سے اتنے دیر سے وہاں سے لے کے چلا اور پھر وہاں پہ ان نے یہاں پہ اتنی دیر سے چھوڑا میرے کو اور پھر مطلب میری ٹرین چھوٹ گئی ہے اب میں یہاں دلّی ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا ہوں میں یہاں ان ڈرائیور سے بحث کر رہا ہوں بتائیے میں یہاں پہ کیا کروں میں پیمنٹ تو بالکل نہیں کروں گا جی جی جی نہیں نہیں میں پیمنٹ بالکل نہیں کر سکتا مطلب میرا اتنا نقصان ہوا ہے میرا چھ ہزار کا میں نے ٹکٹ بک کیا تھا میرا چھ ہزار کا نقصان ہوا ہے کون بھرے گا اسے نہیں مطلب آپ خود بتائیں کہ مطلب میرا اتنا نقصان ہوا ہے وہ کون بھرے گا تو میں میں کیسے پیمنٹ کروں نہیں نہیں میں پیمنٹ بالکل کر ہی نہیں سکتا نہیں آپ دیکھ لیجیے آپ ڈرائیور سے بات کر لیجیے میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا میں کال کٹ کر رہا ہوں جی جی جی